प्रणाम प्रणाम कहियौ जे

जी बिल्कुल हमरा सऽ जे सहयोग हेतै समाज के लेल ओ सहयोग हेतै

जी जी जी जी

नहि अखन बहुत सन हुं

हुं हॅं अखन के समय मे मीडिया आ प्रचार प्रसार के बहुत नीक माध्यम छै आओर अहाँसब जे काम कऽ रहल छियै समाज के बहुत तरहे फायदा पहुचेतै हमरो सबके कोशिश रहतै जे समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग सबहक जते भी फायदा पहुँच सकै ई समाज के लेल आओर देश के लेल बहुत फायदेमंद रहतै हमरा सऽ जेहन तऽ जी जी जी

जी

ठीक छै धन्यवाद कनी फ्री भऽ कऽ कॉल करै छी ठीक